भौतिक पुस्तक पढ़लासँ हमरा हमरा लेल उएह नीक रहैए कियाकि भौतिक पुस्तक मतलब ओ पढ़ैकलामे सभटा ध्यान जे रहैत छै ने से उएहपर एकत्रित रहैत छै आओर एक एकटा चीज जे ओहिमे पढ़ने रहय छियै ओ सभ सभटा मतलब याद रहैत छै आओर अगर अहाँ बाइ चान्स कतहु ओ पुस्तक देख लेलियै तऽ अहाँकेँ झटसँ याद आबि जायत जे ई पुस्तकमे हम ई पढ़ने छियै आओर एना पढ़ने छियै तऽ ज्यादा नीक रहैत छै भौतिक पुस्तक लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संस्करण इहो नीक रहैत छै कियाकि आइकाल्हि ज्यादा पुस्तक तऽ एवलेवल सभके पास नहि रहैत छै अगर कोनो पुस्तक पढ़यमे मतलब मोन केलक पढ़यके लेल तऽ तुरन्त इलेक्ट्रॉनिक संस्करणमे की केलहुँ तुरन्त डाउनलोड केलहुँ आ पी डी एफ आयल आओर ओकरा पढ़ि लिअ ओहो ठीक होइत छै आ ओकर बाद ऑडियो बुक ओ तऽ आओर नीक होइत छै जे अपन अहाँ कतहु ट्रेवल कऽ रहल छी ज्यादा दूर जा रहल छी आब ओतय अहाँके पास तऽ कतहु किताब तऽ अहाँ आयत नहि जे अहाँ उलटा कऽ पढ़बै तऽ आरामसँ अहाँ ऑडियो बुकके जरिये की कऽ सकैत छी तऽ अपन जे अहाँकेँ किताब पढ़बाक यए ओ मतलब बजा लिअ आओर कानमे मतलब लगाके या ओनाहियो अथी कऽ के अपन सुनि सकैत छी ओहिसँ की हैत तऽ अहाँ अपन किताबो मतलब पढ़ि लेलहुँ सुनियो लेलहुँ समझियो लेलहुँ ऊपरसँ अहाँ जे यात्रा कऽ रहल छी ओहो अहाँके मतलब टाइमो बीत गेल ऊपरसँ अहाँ पढ़ियो लेलहुँ